آج میں جو اپنی لائف کا جو ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم بورڈ کے ایگزامس دئے تھے تو یہ ہے کہ میں نے اپنا جب فرسٹ ٹائم کیونکہ ہمارے جب میں اسکول میں تھی تو اُس ٹائم پر ٹینتھ بورڈس نہیں ہوتے تھے ٹویلتھ بورڈس ہوتے تھے جس کے لئے باہر جا کر پیپر دینے پڑتے تھے اُس کے لئے میں بہت زیادہ نروس تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں باہر جا کر پیپر دوں گی تو کیسا رہے گا اور وہ اور وہاں پر کس طریقے سے کلاسز ہوں گی ٹیچرس کون کون سی ہوں گی کیونکہ ہمارے اسکول کی ٹیچرس نے بہت بتایا تھا کہ وہاں پر ٹیچرس الگ ہوں گی اور ایک روم میں تین تین ٹیچرس ہوں گی اور آپ لوگوں کی کلاسز بھی الگ الگ ہوں گی تو میں بہت زیادہ نروس تھی تو جب میں اپنا فرسٹ پیپر دینے گئی تھی تو مجھے یاد ہے میرا فرسٹ پیپر جو تھا وہ انگلش کا تھا تو میں وہاں اسکول گئی میرا سینٹر دریا گنج میں پڑا تھا میں اسکول گئی وہاں پر میں نے کلاس ڈھونڈی اور میں بہت زیادہ وہاں نروس تھی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اپنی بہنوں سے سُن رکھا تھا یا اپنی جو میری سینیئرس تھے اُن سے سُن رکھا تھا کہ بورڈس جو ہوتے ہے وہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں بہت اسٹرکٹ مارکنگ کی جاتی ہے اور ٹیچرس بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ آتی ہیں تو لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہُوا میں جب گئی تو شروع میں تو میں بہت زیادہ نروس تھی میں نے اپنے انگلش کا پیپر جب دیا تھا تو میں بہت نروس ہوٮٔی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن پھر میں اُس ایٹماسفئر میں کمفرٹیبل ہوگئی تھی باقی کے پیپر دینے پھر میرے لئے بہت زیادہ آسان ہو گئے تھے